हम भारतमे भारत के एगो राज्य अपन बिहारक बिहारक एगो ज़िला यऽ सहरसा सहरसामे एगो सबसे बड़ी अच्छा चीज़ यऽ मत्स्यगंधा मत्स्यगंधाके मतलब होइया मछली के पालन मछली के रखरखाव मछली के जे छै अच्छा सॅं देखभाल करनाइ मछली के प्रति अच्छा व्यवहार करनाइ हमर जे छै ओतय हमरा देख़य के शौखो लगल रहै आओर जे छै एक दिनक बात छी जे हम ओना जे छै घूमय के मौक़ा मिल जायत तऽ हम अपन बाइक सॅं जे छै ओनय जाइत रहूँ अपन दीदी के पास तऽ हमर दीदी सहरसेमे रहै यऽ ओतय सॅं जे छै मोन भेलै की एक बार मत्स्यागंधा किया नहि घूमि लिए तऽ ओतऽ सॅं मोन भेलै तऽ मोन भेलै तऽ गाड़ी निकाललहुॅं आओर चलि गेलहुॅं घूमय लए गेलहुॅं तऽ ओतुका दृष्य जे हमरा देख़य मे लगल एकदम मन मोहि गेल कारण ओतय एगो बढ़िऑं के मंदिर यऽ सबसे पहिले तऽ हम मंदिरमे गेलहुॅं प्रणाम पाती कयलहुॅं आओर जे छै एगो पहाड़ टाइप के जे छै एगो जे छै ने गोलंबा जे यऽ उचका यऽ ओहि पर बैठलहुॅं बैठय मे हमरा नीक लागल थोड़ा मन के शांति भेटल फेर जे छै एगो नदी यऽ मत्स्यगंधा एगो नदी यऽ बड़ा टाके पोखैर यऽ ओतय जे घूमलूँ ओहिमे जे छै नाव अर चलैत रहै तऽ हमे बीस टका के एगो टिकट कटबेलहुॅं ओहिमे जे छै हम आधा घंटा धरि जे छै घूमलहुॅं घूमलहुॅं जे हमरा जे फील महसूस भेल जे अच्छा लगल मछली आर जे छै तड़पैत तड़पै यऽ आपसमे खेलै यऽ मछली के झुंड आपस मे घूमै यऽ तैरैयऽ ओ सीन हमरा अतिसुन्दर लागल हम नावमे सॅं बैठ के किछु मछली के जे छै हाथ सॅं पकड़य के कोशिश करलहुॅं पर मछली जे छै से भाइग जाइ भागि जे जाइ तऽ आओर जे ओ जम्प जे मारय उछलै त ओकर उछल देख़यमे नीक लगै यऽ जे छै